السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ سر میں محمد کریم اظہر بول رہا ہوں میں مدھبنی ڈسٹرکٹ سے ہوں سر بجلی وبھاگ سے آپ بول رہے ہیں ہاں ہاں جی میں پچیس سال کا پچیس سال کا میں بجلی کا بجلی وبھاگ کا پیسہ کا ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہوں سر یہ کیسے ہوگا سر کر سکتے ہیں ہاں جی جی جی جی سر جی سر کر سکتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا سر سر ایک مہینہ لگے گا سر سر بجلی بل بجلی بل کو ڈاؤن لوڈ کرنے سر ایک مہینہ لگے گا سر ہاں سر سر تھوڑا جلدی کر دیتے تو سر ٹھیک ہوتا سر سر یہ سر ارجنٹ تھا سر پانچ دن میں اسی لیے تھا سر کہتے کر دیتے سر کب کھولتے ہیں سر سر سر ٹھیک منڈے ٹو فرائیڈے سر ک او سر تو سر اس میں جو ہے آف لائن کام ہوتا سر جی ہاں ہاں سر ہاں آف لائن ہوتا سر سر کب آ آ سکتے ہیں سر وہ دو دن آنا پڑ گا جی سر وہ سر دو دن نہیں آ پائیں گے سر ہم لوگ غریب ہیں سر پیسہ نہیں ہے سر جانے میں تھوڑا سا دقت ہوتا ہے سر سر ایک ہی دن میں کام کر دیتے سر تو ہم لوگ کا سر اچھا ہو جاتا سر اس لیے سر آپ اپنے سے تھوڑا دیکھ لیجیے سر او ٹائم لے گا نا سر تو اس میں سر کیا سر ایک سپتاہ کے اندر نہیں ہو جائے گا سر سر ہو سکتا نہیں سر اچھا کوشش کیجیے سر آپ سر ٹھیک ہے سر اس سر کوئی بھی دقت ہوگا سر تو آپ سے سر سمپرک کریں گے بجلی بجلی بل کے لیے سر ٹھیک ہے سر السلام علیکم